जय झूलेलाल योगा जे बारे में मां ॿुधायां त योगा पंहिंजे जीवन में एतिरो सुठो आहे जो माण्हू योगा में माण्हू मैडिटेशन जीअं कंदो आहे त मैडिटेशन करण सां माण्हूअ जे जीवन में एतिरो उन जो दिमाग़ में हेतिरी सुठी पावरफुल्टी ईंदी आहे मैडिटेशन सां माण्हूअ जो माइंड एतिरो फ्रेश ऐं सुठो ताज़ो माजो थी वेंदो आ जीअं माण्हू हरहिक ॻाल्हि में सुठे नमूने मैनेज करे सघंदो आहे योगा सां जाम सारियूं जेकियूं पंहिंजियूं बीमारियूं आहिनि रोग आहिनि रोग योगा में योगा सां उहे दूरि थी वेंदा आहिनि ऐं योगा ॾाढो क़िफ़ाइती आहे योगा सां माण्हूअ ए जीवन में ॾाढी सुठे नमूने माण्हू पाण खे स्वस्थ रखी सघंदो आहे ऐं माण्हू पाण खे सुठे नमूने ख़ुशहालि रखी सघंदो आहे जीअं माण्हू स्वस्थ हूंदो त माण्हू ख़ुशहालि रही सघंदो इन करे योगा माण्हू जे जीवन लाइ ॾाढो सुठे में सुठो अपॉर्चुनिटी आहे जय झूलेलाल